ہلو ہاں جی ٹی وی ایس شو روم سے بول رہے ہیں جی سر میرے کو ایک گاڑی نکلوانی ہے آئی کیو ون ٹونٹی فائیو سی سی سر اِس میں کلر کون کون سے ایویلیبل ہیں تو اِس کے ریٹ پچانوے ہزار روپے کی سر یہ کیش میں کوئی ڈسکاؤنٹ سر دیوالی کا تو ہر جگہ آفر چلتا ہے آپ کچھ رعایت کریں اِس کا انجن کیسا ہے کیا ہے میرے کو تو تھوڑا سا بتائیں اور سر میں اِس کی ایم آئی کراؤں تو اُس میں کیا بینیفٹ ملے گا بیس ہزار روپے کم سے کم اک مہینے کی قسط وغیرہ اکاؤنٹ سے کٹے گی یا ہم گیارہ پرسینٹ انٹریسٹ بیٹھے گا سر ویسے آپ یہ تھوڑا سا میرے کو آئیڈیا بتاؤ جیسے کیش میں لینے میں فائدہ ہے یا ای ایم آئی کروانے میں اچھا ای ایم آئی کرا لیں چلیے ویسے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھر بھی گاڑی کیسی ہے یا آپ کی بہت بڑھیا ہے نمبر ون اِک اصل میں سال بھر کے بعد گاڑی بیکار ہی رہتی ہے نا اِسی مارے پوچھ رہا ہوں چلیے میں آپ کے شو روم میں آتا ہوں مل کے آپ سے بات کرتا ہوں ریٹ ویٹ کے بارے میں جو بھی ہے ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک یو آ رہا ہوں میں ابھی